आज मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश में एक इस प्रमुख स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के बारे में बात करुँगा जिनका नाम है श्री मेजर ध्यानचन्द्र जो कि हॉकी के एक मंझे हुए खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचन्द्र का जन्म उनतीस अगस्त उन्नीस सौ पाँच को हुआ वे एक राजपूत परिवार से जन्मे थे बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन के विशेष लच्छण लक्षण दिखाई देते थे इसीलिए कहा जाता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी बल्कि उन्हें सतत सामना अभ्यास लगन संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद सोलह वर्ष की आयु में वे ओलम्पिक में प्रवेश लिया ध्यानचन्द्र भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवम कप्तान थे भारत एवम विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती की जाती है